मेरी बनाई दी जि'यां कोई सब्जी कुसै गी बड़ी गै पसंद औंदी ऐ ओह् मिगी ओहदी रेसिपी बगैरा पुछदा ऐ कि'यां कि'यां तूं बनाई दी तां में उसी सनागी जि'यां कटल जेहडा ऐ औह् बड़ा गै सुआद होंदा ऐ बनाने गी जिसी इंगलिश बिच जेकफोड़ बोल्लेआ जंदा ऐ कटल इक फूड गै नेई ओह् इक फल बी होंदा ऐ फ्रूट बी आक्खेआ जंदा उसी ते ओहदी रेसपी में उसी सनाङ कि जेल्लै कटल गी चीरना होंदा ऐ ते असें केह् करना हत्थै दी ते जेहदे बिच उसी चीरना उस भांडे गी तेल लाई लैना क्योंकि ओह्दा केह् होंदा है कि ओह्दे बिच्चा चिट्टा जेहा दुद्ध निकलदा ऐ ते ओह् दुद्ध बड़ा गंदा जेहा होंदा चिपकी जंदा हत्थै कन्नै बी भांडे कनै बी असें केह् करना तेल लाई लेना शैल हत्थें गी ते भांडे गी फिर असें उसी कट्टियै नुआढ़े छिलके बगैरा उतारिऐ तोई ताहियैं शैल फिर उसी असें फ्राई करना केईं लोक उसी फ्राई करियै बनांदे केईं उसी बुआइल करियै बी बनांदे लोकिन अस मैक्मसिम उसी फ्राई करियै गे बनान्ने होन्ने फिर उसी असें फ्राई करियै शैल फ्ही उसी तड़का लाना असें तड़के च तेल छोड़ना पैहलें ते फ्ही ओहदे बिच कढ़ी पता पाना कढ़ी पत्ते दा बड़ा गै शैल सुआद औंदा ओह्दे बिच फिर ओह्दे बाद असें प्याज पाने प्याज शैल भुन्नी भन्नियै फिर ओह्दे बिच थोम पाई लैओ बी शैल भुन्नना फिर ओह्दे बिच टमाटर पाने टमाटर ते थोम ओह्दे बिच थोह्ड़े क्या पौंदे सुआद शैल औंदा ओहदा टमाटरे गी शैल भुन्नी भन्नियै फ्ही ओहदे बिच थोह्ड़ा नमक पाई ओड़ो कि टमाटर जेहड़े थोह्ड़े जल्दी पक्की जाह्न फ्ही ओहदे बाद असें मसाले पाने जि'यां टिक्की मसाला होई गेआ हल्दी होई गेई नमक मिर्चा होई गेइयां फ्ही उ'नें गी शैल असें पकाइयै पकाई पकोई ओहदे बिच जेहड़ा असें कटल पाई ओड़ना ते कटल जेहड़ा ओह् असें थोह्ड़ा गरेबी बी चाहिदी होंदी ओह्दी तरी तरी आह्ला चाहिदा थोह्ड़ा जेहा ओह्दे च पानी एड करी ओड़ना असें ताकि ओह् शैल गली जा फ्राई ते उसी असें कीता दा गै होंदा ऐ लेकिन फ्ही बी थोह्ड़ा पानी पाई लैओ ताकि चौलें कन्नै खाने असें फ्ही ओहदे च थोह्ड़ा तरी तरी आहला चाहिदा होंदा फ्ही असें उसी शैल पकाना कोई दस पंदरा मिन्ट शैल पकाइयै रेड़े रोडे मारदे रौह्ना भाई कन्नै ते नेईं ना लग्गे दा फ्ही जेल्लै ओह् बनी जा ते ओल्लै अस उसी चौलें कन्नै फुल्कें कन्नै खाओ बड़ा गै ओहदा सुआद औंदा ऐ ते और रेसिपी मेरी अगर कोई रेसिपी दी गल्ल कीती जा जि'यां माहें चने दी दाल बी मश्हूर है जम्मू बिच मांह् चने दी दाल जे बनाचै अस मांह् चने दी दाल अस बुआइल करी लैगे अस शैल धोई धाइय़ै बुआइल करियै कोई शैल सीटियां लुआइयै उसी अस तड़का बनाना ओहदा तड़का बनाइये तेल छोड़ना ते तेलै च लून पाना थूंम प्याज पाइयै शैल भुन्नी भन्नियै टमाटर ते ओह्दे बिच शैल नेईं होंदा ऐ टमाटर नेईं पाना फिर उसी अस इक टिक्की मसाला बसार बगैरा फिर लून ते आसे ओहदे बिच पैहलें दा गे पाए दा होंदा जेल्लै अस बुआइल करा दे होन्ने आं थोह्ड़ा जेहा होर पाई लैना चक्खी लैना भाई घट्ट बद्ध ते नेईं है ना मर्चां मुर्चां पाइयै फ्ही असें ओहदे च दाल जेहड़ी ऐ दाली दे जेहड़े दाने होंदे जेहड़े ओह् पाई लैने पैह्लैं ओह् शैल पिंदी लैना केईं बारी कच्ची बी रेही गेदी होंदी पिंदी पुंदी शैल उसी ते फ्ही ओह्दे बिच पानी पाई ओड़ना जेहड़ा ओह् रक्खे दा होऐ शैल उ'नें गी मिक्स मुक्स करियै शैल उ'नें गी थोह्ड़ा पक्कन देना पकाई पुकाइये ओहदे बिच थोड़ा गर्म मसाला पाई ओड़ो गर्म मसाला पाइयै गड़काइयै बंद करी ओड़ो ते चौलें कन्नै ते फुल्कें कन्नै बड़ा शैल सुआद होंदा ओहदा

पानी पांदे दाल धोइयै उसी ओहदे च सु'टदे बिच थूम पाई ओड़दे थूम प्याज सब किश पाई पूइयै ते तेल तूल पाइयै सीटी लुआंदे उसी चार पंज ते फ्ही उसी गड़काई गुड़काइयै खाई ओड़दे मांह् चने दी दाली गी लोक माठी तड़का लांदे ना पैह्लें पैह्लें साढ़े दादी होर हे ओह् इ'यां बनांदे हे के ओह् मटकी बिच बनांदे हे दाल बड्डे पैह्र चाढ़ी ओड़नी दाल ते फ्ही ओहदे बिच सारा किश पांदे जाना ओह्दे बिच जियां सगले च अस खन्ने होन्ने आं अस ब्याह धामें च रुट्टियां किन्ना सुआद होंदा ऐ ते ओह् जेहड़ी मेरी दादी दाल बनांदी ही बड़ा गै सुआद होंदा हा कोई बी चीज़ बनांदी ही खास कर मांह् चने दी दाल ओहदा बड़ा गै ज्यादा सुआद होंदा हा उनें उसी बड्डे पैह्र चाढ़ना पानी पांदे जाना ओह्दे बिच उसी गड़काई गड़काई शैल लून मर्च तेज फिर जेल्लै रातीं उसी खाने दे टाइम औना ते फ्ही दादी ने उसी माठी दा तड़का लाना माठी तड़की कि'यां लांदे कि कड़शी लैंदे कड़शी च कोले पांदे कोले बिच थोह्ड़ा जेहा ओह् पांदे हिंग होंदी है इक जिसी हींग बोल्लेआ जंदा ऐ हिंदी बिच ते डोगरी भाशा च उसी हिंग बोल्लेआ जंदा ऐ पानी ओहदे च कोला पाना कड़शी च फटाफट उसी दाली बिच मतलब